बाथ्रा फाव बे बाथ्रा फावआ जोंनि बर'नि मोनसे अलंकार बायदि गहेना बायदि बे गहेनाखो गानहोनाय लोगो लोगो बाथ्रानि बा रावनि जितु लिरथाय बे माने गुवारसिन जायो गिलिरसिन जायो गुबुन गुबुन रावआवबो दङ बेयो बर'आवबो गोबां जोंहा बाथ्रा फावफोर दङ जेरैहाय जाबा जानानै लाइ बिसिनाय साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय हाजो खर'आव खासेव बिदै नागिरनाय अख्रां सायाव बैसां लुनाय हिनजाव गोदाना सानथाम सरि सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोर दङ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा हास्राव हायाव हाब्रु जाया बिदि सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा बिदि गोबां दङ आरोकि दा जेरैहाय जोंहा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम दा बेनि ओंथिया जाबाय मा मानसिनि आखल आखुखौ बुजि मोननो थाखाय बारा गोबाव नाङा बिनि आसोल आखुखौ मिथिनो थाखाय जोंनो मा साननै सानथामावनो जोङो बिनि आखल आखुखौ माने मोन्थिनानै मोनो सिखा गोदाना सानथामल' बेयो जोरो सानथामल' जोरनायनि उनाव बेयो आरो माने बडा जाफिनो बे दानबाबो बौवि जाफिनो हिनजाव गोदानाबो दानथामनि उनाव माने जोङो दानथामाव बिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय आसार आखु हाबा हुखा मावनाय बिहावखौ माबायदि बाहायो बियो मानसिखौ माबायदि अनो खामानि मावनायाव बिहा रोंगौथि दंना गैया ना बियो माने अलसियासो मानसिया बे आखु आखुनि नामा बेफोरखौ माने मोन्थियो आरोकि गतिके सासे मानसिखौ मोन्थिनो थाखाय माने बिनि गुबै जितु आखु नुनायाव जेनेबा बियो साननैसो खोब मोजांखौनो देखायबाय आं मोजांथार आरो बिरात बिहाव बिखुनजोखौ फालियो माने खामानिखो जोबोद मावो जोबोद मावथि एरै होनना देखायो किन्तु लासै लासै लासै लासै बिनि जितु गुदि जितु बिनि अरिजिनेल आखु बियो जे सासे अलसियाखामोन बिहाव मानसिखौ माने अननो रोङा गेदेरखौ मान होनो रोङा बिनि जितु गुबै आखु बे गुबै आखुआ दानथामनि उनाव माने गासैबो मोनफा मोनफा मोनफायै नुसारो दा बेखौ फोरमायनोनो नैबे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम मानसिनि गुबै आखुखौ साननैसोनि उनावनो जोङो रोखायै माने नुजोबनो मोनो बेखौ फोरमायनोनो बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो जे अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनाया सोंनाया अरनो रोङा बेनि ओंथिया जाहैबाय मा जे खायसे मानसिया जोंनि समाजाव दङ गावखौनो खोब रोंगौथि थानाय होननानै माने बुंनानै लायो बियो आं आमुक रोंगौ थामुक रोंगौ आमुकाव आं नङाबानो जाया आमुकाव आं नङाबानो सोलिया अर्थात गाव नङाबानो जेबोआनो जाया एरैबायदि बुंनानै लायो नाथाय उनाव आरो नुनो मोनबाय बिनि आखुआव माने बिहा माने जेबोआनो गैया बियो माने खामानि मावनोबो रोङा जेबो बाथ्रा खोथाबो रोङा आसार खान्थिनि बेलायावबो माने जेबोआनो गैया बै बाथ्राखौ फोरमायनो बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो माब्लाबा अखाया बिरात हानोसै बिदि खोरोमो खोरोमनानै मा जायो बहाबासो माने बेलेकखैसो गोजानखैसो जायखारलांगारगारो ओमफ्राय सैमाफोराबो हां हां हां अरनोसैयानो नै अरथारनोसै होननानै खुगा सिना फैयो नाथाय बियो खाथियाव थांनानै माने अरहैथारनो रोङा आरो गतिके खायसे मानसियाबो खामानियाव जेबोआनो गैया खामानिखौ माने बे खामानियाव उदायथारा बे उदायसारि मानसियानो उदायथारि सुबुङानो गावखौनो खोब गोरों होननानै रोंगोथि होनानै माने समाजाव देखायनो नाजायो बेखौ फोरमायनोनो बेखो माने फोरमायनाय जायो अख्राङाव सां लुनाय बैसां लुनायाथ' बेनो जे अख्राङाव दा नों माब्रै माब्रै बैसां लुनो अख्राङावथ' बैसां लुनो बेहाय जायगा गैया अर्थात जि बाथ्राया जेरावबो रज'आ जि बाथ्राया जेबो मुल्य' गैया बे मुल्य' गैयि बेसेन गैयि बाथ्राखौ जेरावबो बाहायजायि जेरावबो माने खाबजायि बाथ्राखौ बाथ्रा बुंनायखौ फोरमायनो बे बाथ्राखौ बुंनाय जायो अर्थात बे माने जाफुङा आरोकि बेयो माने माब्लाबाबो जाया बेखौ बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो बे अख्राङाव सां लुनाय बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो गोबां दंबावो आरो जेराव थोरि नुयो बेयाव बाथि गारो बेफोरबो मोजां बाथ्रानि फाव बिदिनो गोबां दं आरो